آج دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے ہر چیز کی نالج ایک فون کے ذریعے اسمارٹ فون کے ذریعے انٹرنیٹ اگر ہے ہمارے پاس تو ہر چیز مہیا ہوجائے گی ہمیں انٹرنیٹ کی وجہ سے کسی کے بھی بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے چاہے تعلیم سے تعلق رکھتا ہو سیاسی کوئی معلومات ہو ریلوے کی معلومات ہو بس سروس ہو کہیں کا راستہ ہو ہوائی ٹکٹ ہو ریلوے ٹکٹ ہو بینک کے بارے میں معلوم کرنا ہو بس گوگل سے آپ سرچ کرلو کسی بھی چیز کے بارے میں اس کا ٹکٹ کیا ہے کھلنے کا ٹائم کیا ہے کیسے پہنچیں گے یہ ساری معلومات کسی کا رزلٹ آنا ہے بچوں کے اگزام کب ہیں چھٹیاں کب ہیں وہ کلینڈر کوئی سا بھی کلینڈر کی تاریخ آپ کو معلوم کرنی ہیں پچھلی یا اگلی سب آپ کو ایک گوگل کے تھرو معلوم ہوجائیں گی تمام معلومات گھر بیٹھے معلوم اسی طرح کا آپ کو اسمارٹ فون ہونا اور انٹرنیٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس ہر چیز کی معلومات آپ گھر بیٹھے حاصل کر سکتی ہیں پورے بچوں کا کورس کہیں سے کہیں تک بھی کون سی کتاب میں کون سے لیسن میں کون سے سوال کا کیا جواب ہے ہم اس میں حاصل کر سکتے ہیں وہ معلوم کر سکتے ہیں ہم نیٹ کے ذریعے یا فون کے ذریعے اور یہ فون ہمارے لیے اتنا اہم ہے کہ آج کل اس کے زندگی ادھوری ہے فون اور نیٹ کے بنا ہماری زندگی ادھوری ہے کیونکہ دنیا کی تمام معلومات نہ ہی اپنے ملک کی بلکہ پورے دنیا کی معلومات ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں کوئی معمولی سے معمولی چیز کی قیمت ہو کہ اس کی قیمت کیا ہے کہاں ملے گی کیسے ملے گی اب گھر بیٹھے ہمارے پاس پہنچ جاتی ہے اور پڑھائی سے تعلق بچوں کے اسٹے آگے کیا ہمیں کرنا ہے فیوچر پلین ہمارے بچوں کے کیا ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے گوگل سے معلوم کرلو ایڈمشن ہونے ہیں تو ایڈمشن کی تاریخیں فون پہ پتا چل جاتی ہیں ایڈمشن کی تاریخ فون پہ پتہ چل جائے گی اسپتالوں کے بارے میں آپ کو فون پہ کوئی دوا ہے کس چیز کی دوا ہے آپ کے پاس اچھا اسمارٹ فون ہے نیٹ ہے آپ نے اس پہ ڈال دیا گوگل پہ ایک منٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دوا میں کس کا کیا سالٹ ہے اس کے کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہے یہ کس چیز کے لیے ہے مطلب اتنا آسان بنا دیا ہے تو ہم تو شکر ادا کرتے ہیں اسمارٹ فون اور نیٹ کا کہ ہمیں گھر بیٹھے تمام معلومات کسی بھی قسم کی معلومات ہیں ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں گھر سے نکلے بنا ہم ہر کام بڑی سہولت کے ساتھ بغیر کسی کے سہارے سے ہم معلوم کر لیتے ہیں اور ہمیں ہر معلومات حاصل ہو جاتی ہے پہلے ہمیں پوچھنا پڑتا تھا اب یہ لوگ بھائی جو لوگ باہر جاتے ہیں ان سے راستے پوچھنے پڑتے تھے پڑوسیوں سے اپنے بڑوں سے آج کا بچہ آج کا بچہ ہو یا بڑا ہو کوئی مطلب ہی نہیں ہے بس اسمارٹ فون اٹھایا نیٹ کھولا اور جو بھی معلومات حاصل کرنی ہے اس سے معلوم کرلو ہم تو بس اس کے بہت ہی شکر گزار ہیں ہمیں بہت فائدہ ہے اسمارٹ فون اور نیٹ کے ذریعے بہت سستا اور بڑھیا جگاڑ ہے بہت اچھا دنیا کی تمام نالج ہمیں اسی سے ملتی ہے